नमस्ते बताइए बताइए कितने लीटर पाँच है दस है पंद्रह है पाँच वाला है पाँच हज़ार का छः है उसके बाद दस का बारह का

पंद्रह लीटर वाले में सबसे अच्छी हवा आएगी अच्छी हवा आएगी और ठंडी हवा आएगी और जो है भाई जैसे जिसमें पैसा लगेगा वैसे उसका काम रहेगा वैसे उ तो बात सही है जो सामान सही रहेगा उसका दाम ज़्यादा रहेगा

उसको पा मतलब हर रोज़ पानी उसका बदलना होगा उसकी लाइट देखनी होगी उसमें से गंदगी ना हो पाए अगर गंदगी हो जाएगी मच्छर पनपेंगे मच्छर पनपेंगे तो बीमारी होगी इसीलिए उसकी साफ सफाई करना ज़रूरी है जितने साफ सफाई रहेगी उतना सुंदर रहेगा हवा तो सर

जैसे हमारे कहने का मतलब है थोड़ा बहुत कम हो जाएगा लेकिन जो सामान सेफ्टी रहेगा वह ज़्यादा दिन तक चलेगा साफ सफाई जितना सब चीज़ करनी पड़ेगी चाहे दस की हो चाहे पाँच की हो चाहे बीस की हो सफाई तो उसकी उतनी ही करनी पड़ेगी पानी डालना पड़ेगा साफ पानी डालना पड़ेगा उसका दूसरे दिन पानी बदलना पड़ेगा साफ सफाई चाहे दस की हो चाहे पाँच की हो साफ सफाई तो सबकी करनी पड़ेगी क्योंकि साफ सफाई नहीं रहेगी तो सब सेफ्टी नहीं रहेगी साफ सफाई तो हर सब में करनी पड़ेगी ठीक ठीक